खेल लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है और छोटे बच्चों को भी हम छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हम चाहते हैं कि हाँ खेल खेलना चाहिए क्योंकि खेल ही सबसे अच्छा है होता है जिससे हमारी शारीरिक स्थिति भी ठीक रहती है और मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है शारीरिक स्थिति में आता है कि खेल खेलने से काफी थकान नहीं होती है ज्यादा और मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है हमारे दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं होता है और दिल की बीमारी भी नहीं होती है हार्ट अटैक भी नहीं होता है और खेल से कुछ दुबले पतले भी नहीं होते हैं और अच्छी हाइट वगैरह भी होती है और शारीरिक स्थिति बीमार भी कम पड़ते हैं खेल खेलने वाले बट डेली यूज़ होना चाहिए खेल का हमारे शरीर में ताकि हमारा शारीरिक संतुलन बना रहे और खाने पीने का भी ठीक रहता है खाना पीने में भी हमें परेशानी नई होती है क्योंकि ज्यादा अधिकतर खेल खेलेंगे हमारी बॉडी को कुछ मूवमेंट करने को मिलेगा तो हमें भूख भी ज्यादा लगेगी और खाने का भी भोजन का भी बहुत ज्यादा हमारे शरीर में होगा जिससे हमें कुछ बीमारी नहीं घेरेगी और हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं खेल करने खेल करने के साथ साथ क्योंकि खेल से हमारा दिमाग पर भी ज्यादा दिमाग पर भी अच्छा रहता है और खेल से बहुत लाभ होते हैं मेरा मानना है कि खेल हर मनुष्यों की खेलना चहिये तभी तो स्कूलों में बताया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक खेल एक गेम मतलब गेम का पीरियड भी होता है जिससे टीचर्स को भी पता रहता है कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना जरुरी नहीं होता है खेलना भी जरुरी होता है इसलिए खेल तो खे खिलाना चाहिए क्योंकि बच्चे खेलेंगे तभी तो कुछ आगे कुछ करेंगे क्योंकि किसी के पढ़ पढ़ने में इंटररेस्ट नहीं होता है तो खेल के माध्यम से ही वो डेली स्कूल जाया करेंगे ताकि उन्हें उनके दिमाग में रहे कि वहाँ चलो खिला मतलब कुछ खेल खेलेंगे तो वो पढ़ने भी आएँगे और वो अधिक से अधिक संख्या हमें दिखेंगे भी सही और हमारा हमारा भी प्रेजेंट में बहुत अच्छा लाभ होगा और खेल हर इन्सान को खेलना चाहिए मेरा मानना है कि